आङो आबाद मावनो थाखाय गामिनि राइजोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोननाय जायो माब्लाबा गोबां सानदुंनि दिनाव दैनि आंखाल जानायाव बेफोरनि हेफाजाबावबो राइजो राजाफ्रा फोरनाव मदद लानाय जायो आरो माब्लाबा बांद्राय दैनि दै बानानि गेजेरजों आबादफोरा जुदि आबादनि बेगरफोरा बा बिफांफोरा जेरैहाय माइनि फुलिफोरा जुदि खहा जायोब्ला बेफोरखौ गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव थानाय सुबुंफोरनिफ्राय लायनानै मदद लानानै बिसोरनि जोलैफोरखौ लाबोनानै आबादखौ मावनाय जायो बिथांमोननि मददजों बिथांमोननि हेल्प लानानै बिथांमोननि मदद लानानै आङो आबादखौ मावनाय जायो